و علیکم السلام جی ہاں پڑھاتی ہوں صبح صبح آٹھ بجے سے دس دس بجے تک نہیں نہیں ہم سوچتے ہیں کیا کہ پہلے تھوڑا اچھا سا تعلیم لے لیں اچھا سا اس لیے پھر کھیل کود پہ دھیان دے ہاں وہ تو ہے وہ تو وہ تو ہے کھیل کود پہ دھیان دینا چاہیے لیکن پہلے پڑھائی اچھا سے کر لیں گے تب نا جی ہاں وہ تو ہے ہم بھی سوچ ہم بھی سوچ رہے تھے پہلے تھوڑا سا اچھا سا ہاں ہاں ہم بھی سوچ رہے تھے کہ تھوڑا پڑھ لے گا نا تو پھر کھیل کود سے بھی ہم بھی دھیان دیں گے ہاں تو ہائی کلاس ہم بھی سوچ رہے تھے ہائی کلاس تک پڑھ لے گا نا اس کے بعد پھر کھیلنے کے لیے بھی بتائیں گے ہاں وہ تو ہے ہوتا تو ہے آج کل بچے بھی جو ہیں نا وہ پڑھائی کے پیچھے جاتے ہیں نا کھیلے ان لوگ کو من لگتا ہے زیادہ ہم سوچتے ہیں کہ تھوڑا پڑھائی کر لے اس کے بعد پھر کھیل کود پہ دھیان دے ہائی کلاس میں جانے کے بعد یہی ہم سوچ رہے تھے ہاں ہاں وہ تو دونوں چیز ضروری ہے ہاں ہاں